औ दङ' बिदिनो आं माबा मोनसेसो सोंनो नागेरदोंमोन हाय नोंसिनि नोंसिनि क'क्राझाराव मा मा बिजिनेस मावथाव थाव दङ'

माया साबसिन जागोन नोंसिनि क'क्राझाराव बिजिनेस मावनायाव

दा बरथ'मान जेनैबा क'क्राझाराव माया सोलिगासिनो बांसिन माया बिजिनेस मोजां जागासिनो

बेखौनो सोंहरनाय जादों आरो माया साबसिन जायो क'क्राझारआव दा बरथ'मान सोलिगासिनो जे

बेेखौनो सानदोंमोन आं बे क'क्राझारआव माबा मोनसे बिजिनेस मोनसे खुलिनानै जाहैनो खालामहैनो सानदोंमोन आङो मेरला दं खोमा

बेखौनो उनाव माने बुरजाबा माबा जाहैगोन नालाय दखानफ्रा बिजिनेसफ्रा